जेह्ड़े साढ़े लोकल न्यूज चैनल होंदे ना ओह् डिफ्रैंट होंदे न ओह्दे कोला जेह्ड़े बड्डे बड्डे आजतक ए वी पी न्यूज ते इंडिया टी वी एह् सारे इं'दा केह् डिफरैंस केह् होंदा पता ते जेह्ड़े साढ़े बड्डे बड्डे न्यूजकार जेह्ड़े पत्रकार होंदे न जियां बड्डे बड्डे चैनल आह्ले होंदे न एह् केह्ड़िया न्यूजां दिंदे न एह् बड्डे बड्डे जेह्ड़े चैन बड्डे बड्डे देसै दियां बाह्रले मुल्खै बाह्रले इंडिया दियां बड्डियां बड्डिया खब़रां दिंदे न ते जेह्ड़े साढ़े लोकल चैनल आह्ले होंदे न ओह् ते सिर्फ साढ़े जम्मू दे बारे च दसदे न कि साढ़े जम्मू च केह् होआ दा साढ़े पिंडे च केह् होआ दा मतलब पिंडे च गै रौंह्दे न न्यूज आह्ले एह् मतलब गेन है निं होऐ कि बाह्रली खब़रा दस्सन बाह्रले मुल्ख दियां इडियां दे बाह्र दियां जां इडियां दे अलग अलग स्टेट दियां एह् सिर्फ अपने पिंडे च गै रौंह्दे साढ़ा जियां जम्मू आह्ले जे के मिडिया एह् न्यूज दसदे साढ़े पिंडे दियां बट इं'दा बड़ा फायदा होंदा ऐ साढ़े जेह् पर्सनल साढ़े जेह्ड़े स्टेट स्कोर ऐ साढ़े कु'त्थे कोह्डे पिंड केह्ड़ा कुछ होआ दा ओह् सानूं पता लग्गी जंदा ते दिक्खो में एह् नेईं आखदा कि निक्के चैनल लोकल चैनल न एह् बड़े ना हर इक हर इक चीज दी रिस्पेक्ट करो निक्के बड्डे दी हर इक दी ओह् निक्के थोह्ड़े न कोई जेह्ड़े लोकल चैनल जेके न्यूज आह्ले किन्नी हैल्प करदे न सानूं पता लग्गी जंदा कि अज्ज दी डेट च इत्थे एह् होआ दा अज्ज दी डेट च साढ़े जम्मू च एह् होआ दा एह् नेईं जेह्ड़े बड्डे बड्डे चैनल उं'दे बिच्च ते जम्मू दा नांऽ गै नेईं बड़ा घट्ट आंदा ओह् ते सिर्फ हा मेन मेन जम्मू दे सिर्फ जम्मू दे साढ़े पिंडे च मिडिया आरदी ऐ पैह्लें कु'त्थे आंदी रेही ऐ पैह्लें ते सिर्फ जम्मू दी मेन खब़र दस्सी ओड़ेदे पंचयात होआ दी जम्मू च एह् होआ दा जम्मू च एह् जे होआ रदा अज्जकल जम्मू दे पिंडे पिंडे च मिडिया पुजदी ऐ पिंडे च अग्ग लग्गी ऐ पिंडे च चोरी होऐ जां बड़ी मिडिया हेल्प करदी ऐ बंदे गी अज्जकल मिडिया सिर्फ एह् नेईं ऐ कि सिर्फ खब़रां दिंदी ऐ अज्जकल मिडिया लोकें दे घर जंदी जेह्ड़े बचारे गरीब लोक होंदे हून अशीश कोहली ऐ अशीश कोहली ने इक बक्ख जक्ख आह्ली साइड पता नेईं इद्धरली साइड कुतै इक कुड़ी दी ब्याह कराने दा ओह् लेआ हा खर्चा चुक्केआ हा बचारे ने मिडिया ने कि असें मिडिया दे दरान इक कुड़ी दा ब्याह् करागे ते ओह् करा दे बी हैन ते अज्जकल मिडिया बड़े लोकें दी गरीब दी हैल्प बी करा दी ऐ जियां कुसै दा आप्रैशन होऐ ते बच्चें दे आप्रेशन होऐ गरीबै दे कुसै गी अगर लिवर इंफैक्शन कुसै दी किडनी खराब न कुछ दा आइज खराब न कुसै दे आप्रैशन होना पैहा लग्गना लक्ख लग्गना दो लक्ख लग्गना मिडिया कन्नै ओह् साढ़ी ओड़दी बक्खरी अकांउट नम्बर देई ओड़दी सब कुछ डिटेल भरी ओड़दी ते फिर फिर जेह्ड़ा बच्चे दा आप्रैशन होई जंदे जनानी दा होई जंदे पैसा लोक बड़ा दान करदे न एह् निक्के निक्के निक्के निक्के लोकल चैनल न इं'दा इ'यै इ'यै बड़ा फायदा होंदा एह् आम बंदे दी आमदनी समझदे न एह् पिंडे दे जेह्ड़े लोकल न्यूज पत्रकार होंदे नी एह् होंदे मतलब दिलदार होंदे बंदे एह् मतलब समझदे बी हैन इं'दा रिस्क बी बड़ा चुकदे न एह् जिसलै फायरिंग बगैरा साढ़े इद्धर बार्डर इलाके च ज्यादा फायरिंग होंदी ऐ ठीक ऐ साढ़े लोकल न्यूज पत्रकार न इद्धर आंदे पिंडें च आंदे इक बारी साढ़े फायरिंग होई ही ते आए दे हे न्यूज आह्ले आए दे हे ते बचारे बार्डर इलाके च इत्थें बी मतलब करा दे हे अपना न्यूज पत्रकार आह्ले जेह्ड़ा अपना बी जेह्ड़ा पूरा बचारे फोक्स कीता हर इक चीज दी दस्सी हर इक साढ़े हर इक स्टेट गी दस्सेआ कि जेह्ड़े बम्बबारी कन्नै जेह्ड़ी गोलाबारी होंदी ऐ बरूद पौंदे न बड्डे बड्डे गोले पौंदे न बम्ब पौंदे गोलियां चलदियां ओह्दा नकसान केह् होंदा केह्ड़ा बंदा किन्ना ओह् किन्ना नकसान होआ दा किन्ना मुआवजा मिला दा किन्ना सरकार पैहा खर्च करा दी लोकें उप्पर केह् करा दी केह् नेईं काफी ज्यादा न्यूज साढ़े जम्मू च गलियां नेईं ही बनदियां साढ़े पिंड बिच्च गली नेईं ही बना दी फिर मिडिया आह्ले न्यूज साढ़ी ते हून ओह् साढ़ी गली बी बनी गेई ऐ बड़ा फायदा ऐ जेह्ड़े बड्डे बड्डे टेलीविजन न जेह्ड़ी न्यूज आंदी ऐ बड्डे बड्डे जेह्ड़े होंदे न उं'दा केह् सानूं फायदा मिलना ओह् बड्डियां बड्डियां ओह् पिंडे च थोह्ड़ी आंदियां ओह् ते रौंह्दियां शैह्रें शैह्रें च बड्डे बड्डे जेह्ड़े मेन जम्मू च रौहना असें ओह् बड्डे जियां दिल्ली मुंबई उत्थें तकर गै रौंह्दे इत्थें थोह्ड़ी आंदे चलो ओह् ते सानूं कोई फायदा नेईं ऐ ते उत्थें गै रौंह्दी बड्डियां बड्डियां खब़रां जेह्ड़ी प्रोवाइड करदियां निक्के निक्के मतलब कोई मतलब ध्यान नेईं दिंदा ऐ ते ठीक ऐ ना केह् करना चाहिदा बंदे गी कक्ख नेईं ऐ ठीक ऐ अज्जकल दिक्खो बड्डी बड्डी न्यूजां जेह्ड़ियां आंदी ओह्दे कन्नै सानूं पता लगदा कि देश विदेश च केह् केह् होआ दा जेह्ड़ा टी वी उप्पर आंदा ओह्दी कन्नै ते जेह्ड़े लोकल न्यूज होंदी ऐ है ना पिंडें पिंडें च सानूं बार बार पिंड पिंड दी खबर मिलदी ही कि एह् पिंड च एह् होवा दा अज्जकल निक्के निक्के प्लेटफार्म बनी गेदे ट्बीटर फेसबुक लोक अपने अपने चैनल खोहलियै अपने अपने मिडिया बनाए दे आपूं आपूं जंदे लोक रोजाना चैनल इक बने दा साढ़े पिंड दी इक जनानी बचैरी हून करदी ऐ मिनाक्षी सैनी होर ओह् लग्गी दी हून न्यूज पत्रकारी च ते ओह् सानूं ओह् बी पल पल दी खबर दिंदे न ते साढ़े इस इलाके च केह् होआ दा कु'त्थें केह् ऐ चोरी होई गेई फरोती होई गेई जो कुछ बी होआ दा सब कुछ ते अज्जकल इक समस्या बड़ी ऐ इक रेप केस होआ दे ते न्यूज आह्ले बड़ा कोशश करा ने इस चीज गी बंद करना चाहिदा चाहिदा पर बट इक पता लग्गी जंदा कि एह् बाहरले मुल्ख जेह्ड़े बड्डे बड्डे जेह्ड़े न्यूज पत्रकार होंदे नी उं'दे कन्नै सानूं पता चलदा कि बाह्र केह् होआ दा बाह्रले मुल्खें च इक दिक्खेआ जाए बाह्रले मुल्खें रेप केस हैनी एह् चीजां हैनी ऐ ठीक ऐ साढ़े इडियां च एह् चीज बड़ी ऐ ते ठीक ऐ असें कुसै गी माड़ा बोलदे कि दिक्खो सानूं चाहिदा अपने स्टेट दी खब़र ठीक ऐ अपने स्टेट दे साढ़े अपने इलाके च अपने इलाके दी खब़रां चाहिदियां साढ़े इलाके च अज्जकल न्यूज न्यूज आई जंदी मैन्टे च इत्थें अग्ग लग्गी दी ऐ मैन्टे च न्यूज आई जंदी ऐ इत्थें कोई मरा दा केह् ऐक्सीडेट होआ दा हर चीज दी पल पल दी न्यूज मिला दी ऐ ते असें जेह्ड़ा खुश होना चाहिदा सानूं कि साढ़े पल पल दी खब़र कोई देने आह्ला साढ़ी बी न्यूज आह्ले साढ़े बी सुननी बैठे दे न अस कुतै बमार होई जंदा कुसै कोल पैसे नेईं हैन न्यूज आह्ले गी फोन करने इक आई जंदे इटरब्यू लैंदे अकाउंट नम्बर शो करी ओड़दे बंदे दा फिर लोक पूरी मदद करदे बाह्रले मुल्खै तकर विदेश देशे च हर इक जगह दा पैहे पांदे लोक मतलब बड़ा सुविधा प्रोवाइड करदे ऐ ठीक ऐ ते होना बी चाहिदा यार मिडिया आह्ले मतलब बड़ा साथ दिंदे न सानूं मिडिया आहलें दे कन्नै कन्नै चलना चाहिदा मिडिया आह्लें गी कन्नै करियै लेना चाहिदा हर इक जगह सानूं कुतै बी कोई बी रकावट कोई परेशानी होंदी ऐ कोई बी गली म्हल्ले च कुसै दी बी कोई कम्पलैन ऐ कुछ बी ऐ अज्जकल पलीस आह्ले बी इन्ना नेईं ध्यान दिंदे जिन्ना अज्जकल पलीस आह्ले दी बी सुनवाई नेईं होंदी इन्नी जिन्नी मिडिया आह्ले दी सुनदी ऐ मिडिया आह्ले इक बारी कुछ बोल्ली ओड़न ते उं'दी गै गल्ल ते रोज पूरा पूरा देश सुनदा ऐ ठीक ऐ देश गी सुनना बी चाहिदा ते देश जेह्ड़ा देश बदेश तकर गल्ल चलदी ऐ मिडिया आह्ले जेह्ड़े करदे न ठीक ऐ चंगा मिडिया आह्ले जेह्ड़े निक्के निक्के लोकल मिडिया होंदी ऐ जियां अशीश कोहली होर न इक कुड़ी दा ब्याह बी करा दे न ते जक्ख आह्ली साइड अपने मतलब अपनी न्यूज दे दरान ते खुशी होंदी दिक्खो न्यूज आह्ले हां साढ़ा आम नागरक इक आम नागरक गी थोह्ड़ी पता जेह्ड़ा बचैरा सेवा सूवा करना चांह्दा ऐ उसी थोह्ड़ी पता बचारे गी केह्ड़ा कु'त्थे केह्ड़ी चीज चाहिदी थ्रू मिडिया लोकल मिडिया पिंडा दी थ्रू सानूं जम्मू दे लोकें गी इन्ना पता लग्गा दी कि केह्ड़े बंदे कु'त्थें सहायता चाहिदी ऐ कु'त्थें ऐक्सीडेंट होऐ कु'न केह् होआ दा ऐ केह् नेईं जम्मू च सारी खब़र मिलदी ते बड़े बड़े जेह्ड़े न्यूज पत्रकार आहले होंदे एह ते डिवेटस गै करदे रौंह्दे ते अपनियां गै लड़ाइयां होंदिया इंदियां अपनी गै न्यूज बड्डे बड्डे चैनल आपूं गै इक दूए कन्नै लड़दे रौंह्दे अपने आप बी उप्पर बनांदे है अज्जकल इयो होआ दा चैनल दसदे आजतक बड़ा ऐ ए बी पी न्यूज आह्ले बड़े हैं फास्ट नम्बर पे है जे नम्बर पे ऐ पैह्लें उप्पर ऐ दूए उप्पर ऐ जम्मू दी दिक्खी लैओ मिडिया कदें नेईं बोलआ कि जे के चैनल पैह्लें नंबर उप्पर ऐ कुसै बी इ' बस एह् ऐ कि दुनिया तकर इक खब़र पजानी ऐ के एह् चीज ऐ पता दुनियां पता लग्गना चाहिदा बचारी दुनियां गी बी पता लग्गना चाहिदा कौन कि'यां ऐ कि'यां नेईं इं'दे ताहीं एह् मेन ऐ एहदे ताहीं बिशे मेन थोह्ड़ी ऐ कि हां ठीक ऐ इत्थे साढ़ा चैनल फस्ट ऐ साढ़ा चैनल तुं'दा चैनल डाउन उप्पर ऐ एह् है बो ऐ एह् चीजां ते कोई बी मैटर करदियां मैटर करदा प्यार लोकें दा सारें दा ठीक ऐ जेह्ड़े जेह्ड़े स्हेई न्यूज आह्ले जेह्ड़े करदे न ठीक ऐ